ایک بار میں اپنے اسکول میں گانا گا رہا تھا ہمارے اسکول میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا تھا میں اپنے پسندیدہ استاد کے لیے گانا گا رہا تھا اور میرے استاد میرے سامنے بیٹھے تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اسکول کے تمام بچے میرا گانا انجوائے کر رہے تھے اچانک گانا گاتے گاتے میں گانا بھول گیا اور پھر میرے استاد اسٹیج پر آئے اور انہوں نے وہاں سے گانا گانا شروع کر دیا سب بچے اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ وہ خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگے اور سارے ٹیچر بھی بہت خوش ہو گئے میں بھی بہت خوش تھا اور میرے پسندیدہ ٹیچر بھی بہت خوش تھے میں اتنا خوش تھا کہ میں وہ لمحہ آج تک نہیں بھولا وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بن گیا